हेलो केरु हा हा आरती ब्यूटी पार्लर वाली हा हा अच्छा अच्छा अच्छा कहिड़ो फ़ेशियल कराइणो अथव तव्हांखे ऑक्सीजन फ़ेशियल कराइणो अथव अच्छा अच्छा हा हा थींदो आहे असांजे पार्लर में उहो फ़ेशियल कंदा आहियूं असां हा हा हा हा हा हा सुञातम सुञातम हुनजी भेण आहियो तव्हां अच्छा अच्छा हा ऑक्सीजन फ़ेशियल न अढाई हज़ारे जो अथव हा हा उनमें अढाई टे कलाक लॻंदव ऐं हाणे तव्हां हा एतिरो लॻंदो उनमें छा आहे टे चारि तरह जी क्रीम हणंदा आहियूं वरी वरी ओतिरो लाहींदा आहियूं वरी उनखे साफ़ कंदा आहियूं सॼो वरी पोइ ॿियो कंदा आहियूं वरी हिक दफ़ो मशीन सां मशीन फ़ेराईंदा आहियूं त उनमें थोरो टाइम लॻंदो आहे एतिरो ॿ अढाई कलाक हा त पोइ हा हा जेल बि जेल बि लॻाईंदा आहियूं ऐं सॼो साफ़ कंदा आहियूं पहिरीं ऐं वरी लास्ट में पैक लॻाईंदा आहियूं मशीन बि हलाराईंदा आहियूं त इनमें इने करे इनमें टाइम लॻंदो आहे अढाई कलाक खनि लॻी वेंदा आहिनि इनमें

हा हा ॾाढो फ़ेस ते ॾाढी चिमक अची वेंदव तव्हांजी चेहरो चिमकी वेंदव पूरो इन सां अॼकल्ह हा थ्रेडिंग में त थ्रेडिंग जा पैसा अद कोन्ह अथव पंजाह रुपिया लॻंदव हा हा हा हा फ़ेशियल फ़ेशियल तमामु सुठो थींदव तव्हां ख़ाली अचो ऐं ॾाढो सुठो फ़र्स्ट क्लास फ़ेशियल थींदव तव्हांजो

हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु तव्हां अचो तव्हांजो स्वागतु अथव अचो

टाइम सुबुह जो पार्लर खोलींदा आहियूं असां ॾहें बजे खोलींदा आहियूं हा हा सुभाणे तव्हां अची वञिजो